एस्सल सेल ग्रुपके बारेमे हमरा जानकारी नहि अइ महिला रोजगार लेल एतऽ तऽ आजकल तऽ महिला ककरोसँ पिछु नहि रहलै आओर सब जतना भी यहाँ ऑटो मोबाइल इण्डस्ट्री या मेडिकल इण्डस्ट्री सब जगह महिलाके रोजगार बहुत जगह छै खासकर पैरा मेडिकल कोर्स भऽ गेल नर्सिंग भऽ गेल आशा भऽ गेल बहुत तरहके कोर्स छै जकरामे रोजगारके अवसर महिलाके बढ़िआँ सम्मानके साथ कमाबैके अवसर मिल रहलैए आओर साथ साथ मानव सेवाके भी अवसर प्राप्त भऽ रहलैए कियाकि मेडिकल लाइनमे एखन पूर्णिया अव्वल पटनाके बाद अगर कहीँ नाम आबैए तऽ पूर्णियाके नाम आबैए जेना अहाँ सब जानै छिए किए पूर्णियोमे मेडिकल कॉलेज खुलि गेल छै ओकरोलए स्टाफके बहुत ज्यादा संख्यामे जरूरत अइ ए एन एम नर्स या पैरा मेडिकल कोर्स करल महिला छथिन हुनकालए रोजगारके लिए बहुत अवसर छै ओ आबिकऽ अपन रोजगार कऽ कऽ एकतरहसँ मानव सेवाक साथ साथ रोजगारके भी अपन आओर अपन पाएरपर खड़ा भी भऽ सकैए आओर महिला सशक्तिकरणके एकरासँ बढ़िआँ की भऽ सकैए अइ कि महिला मानव सेवाक साथ साथ अपन पाएरपर भी खड़ा भऽ कऽ आओर अपन खुदसँ अपन जिन्दगी बसर करि सकैए